हैलो सर सर हमको सर हमको हीरो का गाड़ी लेना था सर आपके पास हीरो का कौन कौनसा गाड़ी है वह क्या कहते हैं कैश में कितना पड़ता है हाँ तो सब

हाँ हाँ हाँ पसंद के ऊपर है पसंद के ऊपर है सर जैसे तो सर आप अपना यहाँ आपका मैनेजर साहब है क्या हाँ तो तो ठीक है ऐसे हमको तो लेना था वही स्प्लेंडर प्लस तो इसमें डोकुमेंट क्या क्या सब लगेगा अच्छा आ सर अगर हम कैश लेना चाहे तो सिर्फ़ आधार कार्ड से तो हो जाएगा सर अभी अगर यह जैसे हम अपना ये भाई जो छोटा वाला भाई के नाम से अगर गाड़ी निकालना चाहें तो उसका उम्र इतना अठारह साल नहीं पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ है सर तीन तीन तीन महीना बचा हुआ है सर जी जी जी जी जी नहीं सर अभी जैसे अठारह वर्ष होने में तीन महीना बाकी है ठीक है सर देखते है और यह हम सर आ रहे हैं पूरा दिन हाँ तो सर यह हीरो का एजेंसी यहाँ हे आप ताजपुर बुलाते हैं या उधर यह अच्छा ताजपुर बुलाते हैं तो ठीक है सर ठीक है रखते हैं